खेल एक महत खेल हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है यह हमें स्वस्थ रखने के साथ साथ मानसिक शारीरिक और सामजिक विकास का भी माध्यम है खेलने से हमारे शरीर की शक्ति बढ़ती है और हम तंदरुस्त रहते हैं इसके साथ ही खेल हमें विज्ञान मनोविज्ञान संगठना अनुशासन और नैतिकता की महत्वपूर्ण शिक्षा भी प्रदान करता है

खेल का महत्व सिर्फ़ शारीरिक स्वास्थ्य की ही सीमा नहीं होता बल्कि यह हमारे मनोवैज्ञानिक विकास के लिए भी आवश्यक है खेल खेलने से हमारा मन ताज़गी और सक्रियता से भर जाता है यह हमारे मानसिक तनाव को कम करने में मदद करता है और हम ख़ुश और स्वस्थ रहते हैं खेल एक महान सामजिक संगठन भी है जब हम खेल खेलते हैं तो ग्रुप में समन्वय और टीम वर्क करते हैं यह हमें समान भगीदारी का आदर्श देता है और हम हमें समानता समरसता और सय्यम की महत्वपूर्ण शिक्षा प्रदान करता है खेल में संगठना और नेतृत्व के गुण विकसित होते हैं और हम सामाजिक सम्बधों को मज़बूत करने का एक अद्वितीय माध्यम प्रदान करता है खेल के महत्व पर चर्चा करते हुए पहले शारीरिक स्वास्थ्य पर बात करते हैं खेल हमारे शारीरिक दक्षता और क्षमता को बढ़ाता है यह हमारे हृदय को मज़बूत बनाता है ब्लड सरकुलेशन को बढ़ाता है और मोटापे को कम करता है खेल करने से हमारे शरीर की मांसपेशियाँ मज़बूत होती हैं हड्डियाँ मज़बूत होती हैं और हमारी ऊर्जा स्तर बढ़ता है खेल हमारे विकास के लिए महत्वपूर्ण है यह हमारे ध्यान क्षमता और मनोयोग्यता को विकसित करता है खेलने के दौरान हम स्थायित्व सहनशीलता और निर्णय लेने की क्षमता को प्रशिक्षित करते हैं यह हमारा आत्मविश्वास बढ़ाता है और मानसिक संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है खेल खेलने से हम स्ट्रेस से मुक्त होते हैँ और ख़ुश रहते हैँ खेल का सामाजिक महत्व भी अद्वितीय है खेलने से हमें सामूहिक खेल करने की क्षमता प्रदान करता है और साझेदारी की भावना विकसित करता है खेलने के दौरान हम एक दूसरे को समझते हैं